हैलो नमस्ते माता जी बताइए अच्छा तो आटो बुक आप कहाँ से च चलेंगी आपका घर कहाँ है लखनऊ में कहाँ पर है केकि जो मंदिर है वक्षी तालाब के अंदर गया है तो आप के कहाँ कहाँ से हम आपको लेंगे तो अच्छा एकाउंजा से आया है एकाउंजा में कोई गाँव वाव होगा आपका अच्छा एकाउंजा में हीं घर है ठीक है तो कब आप जो है चलना चाहेंगी अच्छा तो माता जी कल के लिए तो फिर भाड़ा ज़्यादा लगेगा कल के लिए अब वैसे तो देखिए वहाँ से एकाउंजा से अगर हम चंडिका देवी मंदिर देखें तो पैंतीस के किलोमीटर तक पड़ जाता है लेकिन कल दिन भी यह वा है तो ज़्यादा भीड़ रहेगी और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो अरे माता जी नुक़सान हो जाएगा ऐसे नहीं गिरिए अच्छा सा कितने यह ब् उसमें कितने बच्चे और कितने बूढ़े लोग होंगे अच्छा अच्छा तो तो बस तो बस जाना ही है कि आपको वापस वहाँ पर दर्शन के बाद लेकर भी आना है वहाँ से वापस भी आना है आपको तो फिर ऐसा करिए कि आप तीन सौ रुपये जाने का तीन सौ रुपये आने का दे दीजिएगा अरे तो यह भी तो देखिए माता जी हम आपको घर से ले जाएंगे और वहाँ पर अंदर ही लेकर जाएंगे इतनी गर्मी चल रही है औ फिर घर पर ही आकर छोड़ेंगे हमारा भी सोचिए हम भी बीवी बच्चे वाले आदमी हैं कुछ ध्यान रखिए अरे पाँच सौ में आप कह रही हैं तो नुक़सान हो जाएगा लेकिन आप कह रही हैं तो आपकी बात हम मान रहे हैं जी ठीक है माता जी तो कल कितने बजे चलना है यह बता दीजिए कल कितने बजे चलना है हम आ जाएंगे आपके यहाँ अच्छा तो सात बजे आपके घर हम पहुँच जाएंगे फिर अच्छा ठीक है फिर नमस्ते माता जी